گوگل میپ کے دوارا ہم لوگ کو جو ہے آنے جانے میں کوئی دقت نہیں ہے اگر کہیں اگر ہم جاتے ہیں تو میپ کے دوارا گوگل کے دوارا ہم جو ہے چلے جاتے ہیں جہاں پر ہم کو نہیں جانا چاہیے وہاں پر جو ہے میپ کے دوارا ہم چلے جاتے اس میں کوئی دقت نہیں کوئی توٹی نہیں ہے جو ہم لوگوں کو پریشانی بڑھے یا دقت ہو کوئی چیز میں دقت نہیں ہوتا ہے جب سے جو ہے گوگل چلا ہے میپ چلا ہے جو چیز کا بھی جانکاری نہیں ہے اسے میپ دوارا جو ہے ہم اپنا جانکاری لے لیتے ہیں جانکاری کے دوارا وہ جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ نہیں آدمی کو پہنچنا چاہیے وہاں ہم لوگ بنداس پہنچ جاتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے میپ ایسا چیز ہے میپ بہت اچھا چیز ہے گوگل بہت اچھا چیز ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہے جب سے موبائل چلا ہے تب سے جو ہے ہم لوگ کو کوئی دقت نہیں ہوتا ہے اور میپ کے دوارا ہم کو جانا چاہیے کہیں اور تو ہم لوگ میپ کے دوارا جہاں ہم کو ضروری ہے وہاں ہم جو ہے آسان سے میپ کے دوارا پہنچ جاتے ہیں اس میں کوئی دقت نہیں ہے میپ بہت اچھا چیز ہے جو ہے وہاں پر کوئی دقت نہیں ہوتا ہے میپ کے دوارا ہم پہنچ جاتے ہیں سہی جگہ پر جو وہاں کسی سے ملنا ہے تو میپ کے دوارا ہم مل لیتے ہیں